मां जॾहिं सिलाई सिखंदी हुयसि त हिकु दफ़ो मां कुर्ती सुबी पर हुन कुर्ती में मूंखा ग़लती थी वेई ग़लती छा थी वेई जेॾी महिल ॿांहुनि जी तरिफ़ां कटिबो आहे न त मां गोलाई जे बदिरां चोकोर में कटे वियमि पर हाणे हूअ ग़लती थी वेई हुन ग़लती खे सुधारणु लाइ मुंहिंजी जेकी शाला वारी टीचर हुई हुन मूंखे छा चयो कि तूं हुन ते हिकु पेटर्न ठाइ हिकिड़ो एक्स्ट्रा कपड़ो खंयो हुन कपड़े में चईं चोकोर सां सिलाई विझु सिधो टेढो मेढो करे सिलाई लॻाइ सिलाई लॻाए करे हू पैच करे लॻायो पोइ हुन पैच सां मां हूअ कुर्ती पूरी कई ऐं जंहिंजी कुर्ती हुई हुन खे ॾाढो वणियो हुन खे ॾिसी करे हिकु ॼणी ॿी मूंखे चयो कि मूंखे बि हीअ ॾे त मूंखे बि इहो पैटर्न ठाहिराणो आहे